پانی کی کمی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنا کافی مشکل ہو سکتا ہے پانی کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے وسائل محدود ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پینے زراعت صنعت اور دگر ضروریات کے لیے پانی کی فراہمی مشکل ہو جاتی ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں جو علاقے اور دستیاب وسائل کے مطابق ہوتے ہیں پانی کی کمی سے نمٹنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں روز مرہ کے استعمال میں پانی کی بچت کریں جیسے کہ نہانے برتن دھونے اور کپڑے دھونے میں کم پانی استعمال کریں پانی کی ضائع کو کم کرنے کے لیے لیک ہونے والے نلکوں اور پائپوں کی مرمت کریں گھریلو سطح پر گرے واٹر کی ریسلائننگ کریں جیسے کہ ہاتھ روم یا کچن کے پانی کو باغبانی کے لیے استعمال کریں صنعتوں میں پانی کی ریسائلنگ کے نظام متعارف کروائیں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے نظام بتائیں تاکہ بارش کا پانی ضائع نہ ہو اور اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے زیر زمین پانی کے ذخائر کو محفوظ کرنے کے لیے چیک لمز اور پرکولیشن ٹینکس بنائیں عوام میں پانی کی اہمیت اور اس کی بچت کے لیے کے بارے میں آگاہی پھیلائیں آپ اپنے علاقے میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کر سکتے ہیں اپنے گھر میں پانی کی بچت کے اصول اپنائیں اور اپنے ہمسایوں کو بھی اس کی ترغیب دیں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر سسٹم بنائیں اپنے علاقے میں پانی کے استعمال کی نگرانی کریں اور ضرورت سے زیادہ استعمال کو روکیں مقامی حکومت یا ایل جی این جی اوز کے ساتھ مل کر پانی کے تحفظ کے منصوبے بنائیں پانی کی کمی ایک چیلنج ضرور ہے مگر مناسب منصوبہ بندی اور اقدامات کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے